जब त्योहार आता है होली हो गया दीपावली हो गया रक्षा बंधन हो गया भैया दूज हो गया और होली पर सब लोग तो कलर लगाते हैं और खरपुड़िया कचौड़ी एगड़म बगड़म यह सब बनाते हैं और बड़ो लोग को कलर लगा कर पैर छूते हैं औ दीपावली पर सब दी लक्ष्मी गणेश जी का पूजा होता है हर दीया जलता है दीया जलता है इस समय तो बहुत ठण्ड पड़ रही है ठण्ड पड़ रही है जैसे खेती में हो खेत और खेत में खेती हो रही है जैसे कि गेहूँ हो गया धान हो गया मटर हो गया चना हो गया धनिया हो गया लहसुन हो गया लहसुन हो गया जिसे कोहार लोग बनाते हैं देली बनाते हैं घड़ा बनाते हैं जिसमें घड़ा में पानी भरा जाता है और मिट्टी का खिलौना भी बनाते हैं जो कि ह मिट्टी का घड़ा बनाते हैं खिलौना बनाते है जैसे दीपावली में दीया लोग कोहार लोग बनाते हैं दीया भी बनाते हैं काम आता है दीपावली पर दे देवी को भी सब पूजा उजा करने जाते हैं जैसे कि दिल्ली का हो गया जैसे कि दुर्गा कुण्ड हो गया नमो घाट हो गया ऐसे क ऐसे भी बहुत घाट हैं कि जहाँ घूमने भी सब लोग जाते हैं अच्छा भी है वहाँ का घाट